सा असेंई मड़ो सारा किश शैल लगदा साढ़ै जिमींदारी जेह्की होंदी नी ते अस घाह् कुकड़ियां कुकड़ियां बी बड्ढनें अस गोड्डी करने उनेंई घाह् शाह् ओह् गोड्डी करियै काह्री गोड्डी दिन्नें फ्ही दोह्री दिन्नें शैल करियै बनकाई चनकाई फ्ही अस लोक बी सद्दने इक्कले नी गड़ौन तां दो चार पंज जने इकट्ठे करने ते फ्ही शैल गुड्डनियां बनानियां तालनियां उ'नेंगी इन्ने अच्छे ढगै कन्नै तालने शैल करी आपूं नेईं गड़ौन तां लोक बी लान्ने आं फ्ही शैल करी गुड्डी ताली शैल लभदी फसल बड़ी बनी तनी दी होऐ लोक बी शाबाशी दिंदे के शैल गुड्डियां तालियां तुसें फसल बी फ्ही शैल होंदी सैल्ली होंदी खुशी होंदी इस गल्ला दी असें की जे साढ़ै बी सब किश शैल होआ'रदा ते घाह् बी शैल लगदा अस घाह् बी बड्ढने माल रक्खा दा असें गौ डंगर रक्खे दे ते अस गौ घाह् बी बड्ढने घाह् बड्ढना फ्ही सैल्ला होऐ तां फ्ही सुक्का घाह् लाना फ्ही शैल सुकाई सकुई तड़ी बी लानी होंदियां अस शैल फ्ही आपूं नी जाच होवै लोक सद्दने के लाई देओ भाई घाह् लाई दो असीं नी औंदी जाच ते सारे कम्म करने असें असेंई ठीक लगदा असें सारा किश शैल लगदी फसल बी शैल होई जंदी शैल लगदी असें इयै नेह् कम्म चलाए दे असेंई बाकी होर किश नी लगदा शैल अस इयै शैल लगदा कि अस आपूं कम्म करचै अपनी जिमींदारियै च आपूं ई अस शैल दूआ करचै कुसा बना बी कुसा दा लाेआए दा असेंई पसिंद बी नी आंदा की नेईं इन्नै नी कीता शैल अस आपूं करने शैल बनान्ने चनान्नै शैल साढ़ै फसल होंदी फ्ही लोक बी खुश होंदे थुआढ़ै शैल फसल होई दी इस साल ते बड़ी खुशी होंदी खुशियै दी गल्ल ऐ के साढ़ै फसल होऐ असें फ्ही घराट जन्ने उनें कुकड़ियें गी पेआन्ने फ्ही आटा लेओन्ने शैल बनान्ने शैल टोडे होंदे कुकड़ियें दी रुट्टी शैल पकान्ने तवै'र चुल्ली'र पकान्ने अस साढ़ै चुल्ली होंदियां देसी चुल्ली ते अस उत्तै'र बनान्ने ते शैल होंदियां शैल होंदी रुट्टी कुकड़ियें दी खाने ई शैल बनान्ने शैल ननान्ने खन्ने उसी फ्ही महाराज़ हून चले दे लोकें दे कपड़े धोनी बी मशीनां चली दियां सारा किश मशीनां आंदी दियां लोकें असें नी आंदियां अस इ'यां ई धोनें जियां पैह्लें आम लोक धोंदे हे इयां ई धोनें ते इ'यां ई सारा किश करने असीं नी लगदा पता मशीना च कियां धोनें अस नंबर दबाना नी ऐं दे अस अनपढ़े लोक आं बेचारे केईं ते उत्थुआं लगदा नि पता कुहां दबानियां मशीनां ते कुहां केह् करना उनेईं अस अपनै ई देसी स्हाबै धोन्ने शैल साबन लाइयै ते पूरा घरै दा कम्म चलान्ने आपूं दूआ साढ़ै नी कोई कूलर नी कोई फ्रिज़ नी कोई किश नी असें नी रक्खी दियां देइयां देइयां चीजां असें इ'यै रक्खी दियां